हाँ भैया मैं यहाँ उनौर गाँव से बोल रहा हूँ और मेरा नाम हरिश्याम लाल प्रजापत और मैं आपके यहाँ आडर दिया हूँ सूर्या होटल में खाना के लिए तो थोड़ा आप जल्दी कर दीजिए इसलिए कि मौसम यहाँ खराब चल रहा है मौसम ज़्यादा ख़राब होने पर भी जो कार्य नहीं चलता है तो उसको जल्दी कर दीजिएगा आप तो आप आ जाएँगे तो आपको आने में भी एक घंटा समय डेढ़ घंटा लगेगा तो जब आप नज़दीक में आ जाएँगे तो हमारे पास फ़ोन कर देंगे तो हम आ करके चौराहे पर ले लेंगे औता चौराहे पर हाँ और आपको भी सुविधा मिल जाएगी हमारे लिए भी सुविधा मिल जाएगी इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि खाना जल्दी पहुँचवाने की कृपा करें